बाटा का है किस कंपनी का आपको चाहिए जी जी मिल जाएगा आपकी जी जी आपको हाई हील्स में और नार्मल हील्स में भी मिल जाएँगी सैंडिल और आपको कैसी पसंद है और कितने रेंज में आप लेना चाहते हैं मतलब पान सौ छः सौ दो सौ मतलब कितना आपके पास बजट है इन सब पर हमारे पास दो सौ के ऊपर एक हज़ार तक है आपको कितना आप लेना चाहेंगे आपको जो पसंद हो आपको सब मिल जाएगा जी मिल जाएगा आपके लिए चार सौ रुपये में मिल जाएगा तीन सौ रुपये में भी है अलग अलग कंपनियों का नाम अलग अलग है आपको जो पसंद आए हमारे पास सब मिल जाएगा जी जी आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर भी हम दस परसेंट कर देंगे और लेडीस वाले पर आपको पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट कर देंगे और हमारे यहाँ किसी भी तरीक़े की आपको शिकायत नहीं मिलेगी आज तक किसी ग्राहक को भी हमने असंतुष्ट नहीं किया है और आप भी हमारे से खुश रहेंगे आप हमारे यहाँ से ले जाइए ठीक है सर दाम लगा अच्छा लगाएँगे आप आइए हमको एक बार सेवा का मौक़ा दीजिए धन्यवाद